खेती पूरी तरह से मौसम की स्थिति पर निर्भर रहती है ये जोखिम लेने के लिए हमें हमारे पूर्वजों द्वारा प्रेरित किया जैसा कि पूर्वज करते आ रहे हैं ऐसा ही हम करते आ रहे हैं अगर मौसम की वजह से फ़सल बर्बाद हो जाए तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है केवल खेती ही हमारे पास विकल्प है अगर फ़सल बर्बाद हो जाती है तो सरकार हमें मुआवज़ा देती है और उसे मुआवज़े के सहारे हम अपने परिवार का पालन करते हैं